ایسے تو جو لکھا ہے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے گھر کے کام وغیرہ آتے ہیں کیوں کہ گھر کےکام بہت ضروری ہوتے ہیں گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں جھاڑو لگانا برتن دھونے کپڑے دھونا اور بھی کام ہے جو گھر کے کیے جاتے ہیں لیکن گھر کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں جن میں میری دلچسبی ہے جیسے کہ مجھے ڈرائںگ کرنا بہت پسند ہے میں اسے ہر وقت کرتی ہوں مجھے یہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے سلائی کرنی بھی بہت پسند ہے میں اس کو بھی کرتی ہوں مجھے سلائی کرنے سے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اپنے کپڑے وغیرہ بھی سی لیتی ہوں اور اپنی بہنوں کے بھی سی دیتی ہوں کام تو ویسے سارے ہوتے ہیں لیکن گھر کے کام کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں ان میں ہماری دلچسپی زیادہ ہی ہوتی ہے کہ ہم انہیں اچھے سے من لگا کر کرتے ہیں اور دیکھ بھال کر کرتے ہیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائے